हां जी बस ठीक तुस सनाओ हां पैह्चानी लेआ मैं तुसें अच्छा अच्छा अच्छा नेईं खराब अच्छा कुतै बेही होनी ऐ पैह्ले दिने दी होनी ना खराब चलो कोई गल्ल नी हां अच्छा कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी हां कोई गल्ल नी जिल्लै आगे ते फ्ही तुस वी ध्यान रक्खेओ ते मैं मि रक्खङ और और सनाओ अच्छा हां ठीक ऐ अच्छा कोई खाइयै बमार खाद्धी नि ना कुसै नै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छ कोई गल्ल नी इक बार गलती होई गेई अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक कोई गल्ल नी